हेलो प्रणाम प्रणाम हँ हँ हम हमर सहरसा के जे ई काब्य परम्परा आओर ई ई जे लेखनके जे परम्परा यऽ एहि एहि एहि परम्पराके सम्बन्धमे कहब जे सहरसाके जे ई साहित्य अइ ई बहुत समृद्ध साहित्य अछि एहिठाम अनेक बिद्वान भेला संस्कृत साहित्यमे अहाँ नाम सुनने होयबनि भारती मण्डनकके जे भारती मण्डन शङ्करके सङ्क मण्डन शङ्करके शास्त शास्त्रार्थमे परास्त कयने रहथिन ओ इएह ई इएह ई सहरसा थीक आओर इएह ओ सहरसा थीक जाहिठाम कि यात्री नागार्जुन यात्री जी भेला जिनकर अनेक किताब अनेक पोथी हमरा सभकऽ समक्ष उपलब्ध अछि हेँ आओर एतबे नहि आधुनिकमे आधुनिक जुगमे राजकमल जी भेलाह जे राजकमल जीके अनेक गोट अनेक अनेकटा रचना उपलब्ध अछि अनेक रचना उपलब्ध अछि एतबे नहि हमरा गाँवके बगलमे ओ आचा मने महामहोपाध्याय बलदेब मिश्र छलाह जे बलदेब मिश्रके अनेकानेक रचना मैथिली संस्कृत आओर हिन्दीमे हिन्दीमे भेलनि हिन्दीमे कयलनि एतेक एतेक अनेक कतेक कहब एहिठाम ओ कबि आओर लेखककके ई भूमि रहल अछि एहिठाम बिद्वानक बिद्वानक ई ई जगहे रहल अछि एहिठाम बिद्वानक कमी नहि रहलै चाहे ओ संस्कृत हो चाहे ओ अङ्ग्रेजी साहित्य होबऽ मैथिली साहित्य हो सभ साहित्यक बिद्वान एहिठाम रहलाह सभ दिन रहलाह जी हम ई हँ कहल जाउ सर

जी धन्यवाद धन्यवाद अपना जे अपना जे पुछलहुँ आ हमरासँ जे हमरासँ जे त्रुटिपूर्ण जे किछु अथी भेल लेकिन ई एतबा तऽ हम ई आश्वस्त करब हम अपनेके जे हमर ई भूमि लेखक आओर कबिके भूमि अछि आओर एतबे नहि अइ हालोमे एकटा नवीन नवीन लेखक नब नवीन कबि उत्पन्न भेला अछि विकास वर्धन मिश्र जे ओ मने उनीस वर्षके ओ युवक छथि आओर हुनक रचना हुनक रचना एतेक आकर्षक एतेक रमणीय होइत अछि जे ओ सर्वजन प्रिय भऽ गेलाहँ हँ आब की कहूँ हम एतबा कहब जी जी धन्य हँ